नैजिबा सेप्तेम्बर नैरोजा नैजिथाम जिब्रै डिसेम्बर नैरोजा नैजि से जानुवारि नैरोजा जिथाम जि फेब्रुवारि नैरोजा नैजिसे बा मार्च नैरोजा जिब्रै